मिक्सर ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर जो छा ॿुधायां वठी आहियमि सुमित स सुमित कंपनी जी मिक्सर ग्राइंडर वठी त आयमि पहिरयां छह महीना खनि सुठी हली साल जी गैरंटी ॾिनियलु हुई गैरंटी वारंटी ॾींदो ई पहिरियों छह अठ महीना सुठी हली पोइ जो ख़राब थी पई वियमि ठारायण ठाहिराइण वारे बि अठ ॾह ॾींहं लॻाया तंहिंखां पोइ बि उहो बराबरि न ठही जेॾीमहिल बि ॾिसु त ख़राबु ख़राबु ख़राब थी थींदी वञे पई मिक्सर ग्राइंडर